पहिरियों सिंधीअ में कंहिंखे ॻाल्हाइण कान ॾींदा हुआ ऐं सिंधी भाषा खे ॾाढो पछात करे सॾींदा हुआ ऐं स्कूल बि कान हूंदा जो एतिरो पाण सिंधी पढ़ी सघूं ऐं किथे नौकिरीअ ते बि पाण खे सिंधी ॻाल्हाइण जी ज़रूरत कान हूंदी किथे बि न करण ॾींदा हुआ चवंदा हुआ सिंधी भाषा न ॻाल्हाए ऐं गुजराती ॻाल्हायो पर हाणे अहिड़ो काने सिंधी भाषा में पाणि पेपर बि लिखी सघूं था सिंधी भाषा में पाणि नौकिरी बि करे सघूं था ऐं सिंधीअ खे वधाइण जे करे अहमदाबाद पुणे ऐं जिते बि इस्कूल कान्हनि हुते सिंधी भाषा खे प्रोत्साहन ॾेई करे हिकिड़ो हिकिड़ो पीरियड सिंधीअ जहिड़ो रखियो अथनि जिते पाणि पोपर सिंधी सिखी सघूं सिंधी ॻाल्हाए सघूं ऐं उते पोयम बि ॿारनि खे हींअर सिंधीअ में ई सेखारिनि था जीअं भई असां जा ॿार सिंधी पढ़ी सिखी सघनि ऐं लिखी बि सघनि जीअं ॿारनि खे सेखारणु भई ईंदो हुओ भई अॻे त भई हीअं न चयो हीअं न चयो सिंधी भई पाण खे पोपर ॻाल्हाइणु सेखारण लाइ उहे इस्कूल बि हींअर अहमदाबाद पुणे जहिड़ा शहरनि में किथे किथे कढिया अथनि हाणे हाणे घर घर में बि वञी करे चवनि था भई सिंधी सेखारियो सिंधीअ खे प्रोत्साहन ॾियो ऐं सिंधी ॿारनि खे एतिरी त मिठी भाषा ॻाल्हाइणु सेखारे छॾी अथनि त ॾाढो सुठो थो थिए लॻे ऐं ॾाढो वणे थो की सिंधी ॿार सिंधी ज ॻाल्हाइण सिखनि ऐं मंदर में बि हींअर झूलेलाल मंदर में बि हींअर रखियो हुअनि विच में बि भई सिंधी भाषा ॻाल्हायो ऐं सिंधियुनि जे लाइ ॾाढो प्रोत्साहन करणु चाहिनि त सिंधी भाषा सिखनि ऐं सिंधियुनि खे ॾाढो प्रोत्साहन कनि ऐं पंहिंजी भाषा खे अॻिते वधाइनि